अ आं दाखालि बे नोंनो गस्ला लंपेन्ट सुनो हैनाया बे आंबो आं बे कमिदामोनलै मा बुस्थुखौथ' नों सुनानै हरबाय दायो आंहाथ' मालआ फैजोबाखै दायो बेखो औ दायो ओंखायनो नोंथाङा दायो दामफोरखो एसे माबादो आरो दामआबो बारा जादों गुबुन दखानाव एसे खम खम लायो दा नोंथांनि दखानाव एसे बाराबो जाबाय बेखायनो नोंथाङा दामफोरखौ खमायदो

औ औ औ

औ औ औ औ एसे खमायनांगोन ना आं माने आंहाबोथ' लंपेना माने लंपेन्ट गस्ला औ लंपेन्ट गांसे गस्ला गांसे बेफोर दाम गोसाथारमोन दा बेखायनो नोंथाङा खमायथारनांगोन नामा गोमाना दङ दायो बुस्थुखो गावसोर बारलां खनखो ना माखो दा लांग्रा मानसिफोरा जुदि लांफ्लांदोंब्लाथ' बेखौबो होफैफिनगोन ना होफैफिना मोनगोन ना मोना आंहा दाम गोसाथारमोन बे लंपेन्टफ्रा औ औ औ औ औ औ ओ दे दे दे दे नोंथाङा माबा खालामब्लानो जाबाय दे आं फैसाफोरखो होगोन नांगौब्ला नाथाय खिन्थु आंनि लंपेन्ट गस्लाफोरखो दिहुनना हरब्लानो जाबाय नोंथाङा माबा खालामनानै आरो दिहुनना मोनाब्ला दिहुनना हरनो हायाब्ला नोंथाङा उनफ्राव आंनो फैसाफोरखौ एसे मेनेज खालामना होनांगोन दै आं बुंखाबाय

औ औ औ अ औ दे दे दे दे दे औ औ दे दे